تو آج کچھ کھانے کے لیے آڈر کرتا ہوں سویگی سے شاید کچھ ڈسکاؤنٹ چل رہا ہو او ہو ڈساکاؤنٹ تو ہے یہاں پر کئی سارے آئیٹمس مور آئیٹمس ہیں سکسٹی پرسنٹ آف بھی چل رہا ہے تو یہ سوچ رہا ہوں میں کہ ایپ پر دیکھوں شاید کوئی اور ڈسکاؤنٹ مل جائے یہاں بھی وہی ڈسکاؤنٹ ہے تو میں ایک کام کرتا ہوں میں ایپس منگا لیتا ہوں شاید کچھ ڈلیوری فاسٹ مل جائے ہاں یہ کام صحیح رہے گا میں ایپ سے آڈر کر دیتا ہوں